औ औ औ औ औ औ

औ औ औ

औ औ औ औ औ

औ औ

जागोन जागोन बेखो आं मावफुंना होगोन जेबो नङा कारन पाब्लिक इन्टारेकसननि थाखाय जि मोनसे नोंथाङा जि मोनसे स्टेप लादों खोब मोजां लामा जानायावथ' आङो गोबां सापर्ट दङ मानो होनोब्ला जोंनि एरियाया गोबां गोग्लैसोनाय बे ओनसोला जायखौ नोंथाङा हमदों बे ओनसोलाथ' जोबोद गोग्लैसोनाय ओनसोल मोजां जादों आङो बेखो हेल्प खालामगोन नोंथांखौ प्रब्लेम जेबो सिन्था खालाम नाङा मानो होनना बुङोब्ला आङो जोंनि आन्डाराव माखासे इन्जिनियारफोर थाबाय जिआइफोर थाबाय आं बिथांमोनखौ आङो इमिडियेट बे साननैनि गेजेराव आङो दैथाय हरगोन आरो गासैबो ओ लकेसनफोरखो आं नायनानै बबेयाव मा फुलुं नांगौ बबेयाव मा नांगौ आं गासैबो डिटेल्सखो आङो दिहुननानै आं बिथांमोनखो मोनसे एस्टिमेट बानाय होनानै आङो बेखो फाइलखो आङो प्र'सेस खालामहोगोन नोंथाङा टेनसन लानाङा नोंथाङा आंखो लोगो हम बे साननैनि गेजेराव आंखो लोगो हम नोंथाङा धयनबाद औ धयनबाद धयनबाद धयनबाद